स्वास्थय सेवा के क्षेत्रमे शोधो भए रहल छै काजो भए रहल छै विकास तऽ भैए रहल छै बिहार बिहारमे आइसँ पच्चीस साल पहिले जे व्यवस्था रहै ओ व्यवस्था अब नहि छै ओहिमे कनि परिवर्तनो भेलैया जे लोक के देखबोमे आबै छै आइसँ दस साल पंद्रह साल पहिले जब सरकारी से अस्पतालमे जाइत रही स्वास्थ्यमे जे अप्रिय शोध नहि होइत रहै आइ शोधो होइ छै शोधो लोक करै छै आ ओकरा जे कमी छै ओकरा दूर करबाक प्रयास कए रहल छै आ विवेकपूर्ण कार्य भऽ रहल छै आगू लोक सोचि रहल छै काजु हेतै आ काजु हेबाक चाही